असां ॾह दोस्तनि टूर ठाहियो आहे चाइना जो जेको हाणे सठ ॾींहनि खां पोइ टूर आहे त हिन खां पहिरीं मां कॾहिं ॿाहिरि विदेश में कॾैं वयो कोन आयां त इयो मुंजो पहिरियों मौको आ मां विदेश वेंदुमि अऊं हुन खां वॾी ॻाल्हि इहा आहे की असां दोस्त जेके ॾह दोस्त आहिनि उहे वेंदासीं त हिकु प्रकार सां मुंहिंजे लाइ त इहो बि कॾैं जीवन में कोन थियो आहे की मां ॾह दोस्त कॾहिं घुमणु विया हुजूं हितां या काथी करे त मुंजे लाए भई ॾाढो एक्सीपैरिमेंट आ कि हिक त मां घुमण थो वञा अने विदेश पोइ मतिलबु हवाई जहाज़ में वेंदमि पहिरियों पहिरियों विदेश में बि वेंदुमि वेंदुमि इन जे अलावा एतिरो दोस्तनि सां बि कॾहिं मूंखे पहिरीं मौको कोन मिलियो आहे घुमण जो त मुंहिंजे लाइ त मतिलबु मां बेसबरी सां इंतज़ार थो कयां त हाणे मुंहिंजो पासपोट बि ॾिनियलु आहे ठाहिण लाइ त असां हाणे मां ऑनलाइन ॾिसां थो की मूंखे हाणे हुन में घणो टाइम पैंडिंग आहे उन जो छा स्टेटस आहे मुंहिंजे पासपोट जो त मां त बसि हुन जे इंतिज़ामु बग़ैरि पासपोट अचे त साह में साहु अचे छाकाणि ईअं न थिए की पासपोट न अचे मुंहिंजा दोस्त हली वञे मां रहिजी वञा त मूंखे त वञिणो ई आहे साण इहो मौको जीवन मां पहिरियों पहिरियों आहियो आहे त मूंखे कोन छॾिणो